आंनि बयनिफ्रायबो खरसा खालामनो हाथाव दावबायनायाव आं आंनि फैसाफोरखौ सेब खालामनो थाखाय आं गुबुन दाबसे जायगायाव बेरायनो थाङोब्ला आं ट्रेन एबा बास फोरजों खम बेसेनाव मोननाय मोननाय एबा थांथाव थाव फोराव गाखोनानै थांगोन बै जायगासिम सौहैखालि आं बे जायगायाव आंनि थाखाय थानाय जानायनि जानायनि जायगाफोरखौ आं नायगिरनानै लागोन मानोना बे जायगाफोराव आं खरसा एबा फैसाफोरा खम थांनायनि थाखाय आं खम बेसेनावनो मोननाय एबा थाग्रा जायगाफोरखौ आं सायख'नानै लानांगोन आरो बबेबा जायगायाव खम बेसेनावनो मोजां जानाय आदार मोनग्रा फोरखौ आं नागिरनानै लानांगोन बबेबा दाबसे जायगायाव बेरायनो थाङोब्ला नोंहा फैसा एबा रांफोरखौ थोनाय थोयैनि अनेख खोथाखौ साननांगौ जायो बेनिखायनो नों गोबां जाग्लुं लोंग्लुं खालामनो हाया बेनिखायनो नों खम बेसेनाव मोनग्रा बुस्थुफोरखौ बायनानै बाहायनांगौ जायो

आरो बेरायनानै जों गोबां सोलोंथाइ फोरखौबो लानो हायो जेरै नोंनि रायज्लायनाय रावफोरखौ सोलोंनानै लानो हायो आरो गोबां जायगाफोराव माबादि थायो माबादि जायो बेफोरखौ सोलोंनानै लानो हायो बेनि खायनो बेरायनायखौ जों लानांगौ

जों न'आव थाबाय थानो नाङा गोबां जायगाफोराव बेरायनानै सोलोंथायखौ गियानखौ बांहोनो हायो बेनिखायनो जों बेरायनाय आरो दावबायनाय बेफोरखौ लानांगौ नों न'आव थाबाय थायोब्ला गियानफोरखौ नों आरजिनो हाया गियाना मानोना जों साफ्रोमबो सुबुं नि जिउआव जोबनो थाङा बेनिखायनो जों बेरायनानै गावबा गावनि गियानखौ सोरजिनो एबा आरजिनो हायो बेनिखायनो जों गोबां जायगाफोराव दावबायनानै हान्थिनांगौ